हाँ मैंने हाल ही में एक नया हेडफोन लिया है मुझे ले उसको लिये हुए कम से कम दस दिन हुए है और हेडफोन को लेते मेरा दिल खुश है क्योंकी हेडफोन में आवाज एकदम शानदार आती है कानों में दर्द नहीं होता उससे और हेडफोन का बैटरी है वह भी कम से कम तीस घंटे चलता है और आधा घंटे मे उसका चार्जर उसको चार्ज कर देता है हेडफोन एकदम शानदार है उसको लेने का मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर और मेरा मन करता है की सभी उस हेडफोन को लेकर यूज करें और सभी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कितना शानदार है और सब मैं कहना चाहूँगा सब उसको लें और आस अपने लिए यूज करें और किसी और को भी सलाह दें कि इस हेडफोन को लें और सभी उसका उपयोग करके अपना अपना जवाब दें की हेडफोन कितना शानदार है मैं उसको लेकर बहुत खुश हूँ और उसका आवाज एकदम शानदार तरीके से आती है उसका ब्लुटूथ भी लम्बी दूर तक उससे जुड़ा रहता है